आजकल के बच्चे क्या है अधिकतर मोबाइल स्क्रीनों पर गेम खेल रहे हैं तो प्राकृतिक गेमों को नहीं खेल रहे है तो इससे क्या है आजकल बच्चों को स्कूलों में भी गेम खिलाना बंद कर दिया है तो वो अधिकतर क्या ओनलाइन के साथ जुड़े हुए हैं ओनलाइन होने के कारण वो स्कीन पर गेम खेलने लगे हैं तो इसलिए उनको उनको रोके स्कीन से गेम नहीं खेलने दें जैसे कि बाहर बाहर के प्राकृतिक गेम खेलें क्या है कि उनसे उनको ओनलाइन खेलने के कारण उनको बहुत नुकसान होता हैं उनकी आँखें ख़राब होती हैं सही से माइंड नहीं चलता है इसलिए प्राकृतिक खेल को अधिक से अधिक खेलें क्योंकि गार्डनों में ले जाके खेल खेलें और वैसे कोई भी खेल है प्राकृतिक उसको खेलें तो इससे क्या है उनको बहुत अच्छा लगेगा और इसी के साथ बच्चे हमारे सही भी रहेंगे तो इसलिए हमको स्कीन्स टाइम को नहीं दे करके प्राकृतिक खेल के साथ जुड़े रहें